पंज फरवरी ॿ हज़ार चौॾहं छह जनवरी ॿ हज़ार सत्रहं अठावीह ऑक्टोबर ॿ हज़ार उणिवीह छवीह डिसम्बर ॿ हज़ार वीह पंद्रहं आगस्ट ॿ हज़ार सोरहं